بالی ووڈ اور ٹالی وڈ میں ہندوستان میں ہر جگہ فیشن کو متاثر کیا ہے بالی وڈ اور ٹالی ووڈ میں ہر طرح کے کپڑوں کا فیشن دکھایا جاتا ہے اس میں کمیشلوار ساڑی ہر طرح کے کپڑے پہنائے جاتے ہیں جس میں سے ہم سبھی لوگ دیکھ کر پسند کرتے ہیں اس میں ہر طرح کے کپڑے کو دکھایا جاتا ہے درشایا جاتا ہے جنہیں دیکھ کر ہم متاثر ہوتے ہیں کہ ہم بھی اس طرح سے اپنے کپڑے سلیں گے یا بنائیں گے یا خرید کر لائیں گے بہت سی ایسی فلمیں ہیں جن میں بہت سے اچھے اچھے لباس دکھائے جاتے ہیں ان میں سے ایک فلم محبت ہے جس میں جس جس میں ایشور رائے اور جو تینیروئین تھی اور ان کے لباس بھی بہت پسند کیے گئے تھے اس میں جو چووری دار پائجامہ اور قمیص پہنتی تھی ہیروئن وہ مجھے بہت پسند آیا تھا اور میں نے اس کو بنانے کی بھی کوشش کی تھی اور میں اس کو بنانے میں کامیاب بھی ہو گئی تھی کیونکہ میں جیسے کہ آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں مجھے سلائی کڑھائی میں انٹرسٹ رہا ہے تو مجھے ان کی کمیص شلوار کا ڈیزائن پسند آیا چوڑی دار پجامہ سیا میں نے اور ان کی طرح سے قمیض اور دوپٹہ گلے میں ڈال کر ان کا لباس مجھے بہت زیادہ پسند آیا میں نے محبت فلم کے لباس کو اپنے نج زندگی میں استعمال کیا کیونکہ ایک تو ہم ماڈرن کپڑے نہیں پہن سکتے تو تھوڑا ہمیں تھوڑا ہم اس کی سنسکرتی کے حساب سے اپنی اپنی ادا ادک کے حساب سے پورے کپڑے پہننا پسند کرتے ہیں ہمیں تھوڑا اپنے پردے کا ایجا اپنے باڈی کو کور کرنے کا باڈی کو کور کرنے والے لیے بات زیادہ پسند کی جاتے ہیں تو اس وجہ سے ہمیں کمیر شلوار زیادہ پری کمیر شلوار پہننا ہم زیادہ پسند کرتے ہیں اس میں ٹراؤزر پنیس پلازو اور اس طرح کے جو کپڑے دکھائے جاتے ہیں جن فلموں میں وہ ہمیں زیادہ پسند کر زیادہ پسند آتے ہیں اور ہم انہیں دیکھ کر انہیں سینے کی کوشش کرتے ہیں تو محبت فلم میں محبتی فلم میں میں نے جو کمی شلوار فرواک اور کمی شلوار دیکھی تھی وہ مجھے زیادہ اس نے مجھے بہت متاثر کیا تھا اس دوران اور میں نے اس طرح سے اپنے کپڑے سل کر پہنے بالی ووڈ اور ٹالی ووڈ میں ہر طرح کے کپڑے دکھائے جاتے ہیں ہر طرح کے کپڑے پہنائے جاتے ہیں جس میں ساڑی کمیی شلوار اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو ہم ماڈرن کپڑے نہیں پہن سکتے تھوڑا ہمیں پردے کا خیال رکھنا پڑتا ہے اسی لیے ہمیں جو ڈھکے پورے کپڑے ہوتے ہیں ہم وہ پہنتے ہیں جن میں سے کمی شلوار کمی اسٹاؤز اور پلازو ٹ کمیزی زیادہ پریفر ہوتی ہیں اور محبتی فلم میں جو اس نے کمی شلوار پہنی تھی وہ مجھے بہت پسند آئی تھی اور میں نے اس کو اپنی نجی زندگی میں بھی استعمال کیا تھا اور میں اس کو بنانے میں اس لیے کامیاب ہو پائیھی کیونکہ مجے سائیڑائی کا بہت شوق ہے اور میں سلائی کڑائی آسانی سے کر سک ہوں اور سلائی کڑھائی میں مجھے مذہ بھیی آتا ہے اور جو مجھے نئے اچھے ڈیزائن لگتے ہیں بالی ووڈ فلم میں دیکھ کر مجھے جو پسند آتا ہے اسے دیکھ کر میں بنانے کی کوشش کرتی ہوں اور بہت حد تک کامیاب بھی ہو جاتی ہوں اور بن ل کر پہنتی ہوں تو بہت ہی زیادہ مجھے وہ پسند آتے ہیں بہت سے ڈیزائن شادی نئے نئے ڈیزائن فلم سے دیکھ کر ہم اس جس سے متاثر ہوتے ہیں جس فلم کو دیکھ کر ہمیں کچھ کوئی لباس اچھا لگتا ہے اسے دیکھ کر ہم بناتے ہیں پھر اسے پہن کر ہم کہیں شادی وغیرہ میں جاتے ہیں تو بہت زیادہ پسند کیے جاتے ہیں پھر ہم انہیں بتاتے ہیں کہ ہم نے اس فلم سے دیکھ کر اس ڈیزائن کو بنایا ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کو بتانا ہم بھی اسے دیکھ کر اس